जाफेरबाय गोबां समावनो जेब्ला फोथाराव मोसौफोर बदलायनो थाङो अब्ला दुब्लियाव दुलाबाथा होननाय दाउ मोनसे थायो जाय नारायाव नारा सिङाव थायो जेब्ला दुब्लि बारिजों थाबाय लाङो अब्ला बे दाउआ हमखायैनो बिरनानै होयो एबा गिनानै खारो बिदि गोबां जाफेरबाय जेरै दुब्लियावनो थाग्रा माखासे सिनायमोनि दाउफोर दङ जाय मानसिनि खाथियाव थाब्लाबो बिरा एखनब्ला बिरनानै बाग्दावहोयो बिदिनो दंबावो माखासे हाग्रानि दाउ जेरै दाउ देंखुर बेबो समाव माब्लाबा मोगा मोगि जानानै मानसिनि खाथिनिफ्राय बिरलांनानै होयो दंबावो जेरै हाग्रानि दाउ हिसाबै दाउब' दाउब'आबो माब्लाबा समाव फुख्रिफोराव दैमा सेरफोराव थायोब्ला दुगैनोफोर थाङोब्ला माब्लाबा मोगा मोगि जानानै होयो